दानि मानसिफ्रा फरायनायफ्राव दानि मानसिफ्रा गासैबो मोजां जाजोब्बाय फरायनायफ्रा आरो सोरबा मोजां जायो सोरबा गाज्रि जायो आरो सोरबा गथ'वा फरायनायाबाबो मोजाङाव थांबाय आरो सोरबा गथ'वा फरायनायाव आखल माबा आखल गाज्रि सोलोंबाय मोजां सोलोङासै आरो नों लेखा रोङैफ्राबो बिदिनो गियानफ्रा मोजां दं आरो फराय फरायाबाबो नोङो मोजां आखलाव थाङो मोजां गियान लानाय लायो आरो ओमफ्राय नोङो सोरबा बिदिनो गाज्रि मानसिजों लोगो जाबा गाज्रि जाबाय आरो मोजां मानसिजों लोगो जाबा मोजां थांबाय आरो नों मालाय फरायनायफ्रा ओरैनो मोजां मोजां फरायनायफ्रा मालाय मोजां गियानाव थांबाय बिदिनो आरो